हॅलो हॅलो हॉय येता दीस वीक एक्टिविटीज लाय हय म्हटल्या वॉल्कॅनीक इरप्शन लायक दॅट हा जाल्यार कॉमन्ली सी पी आर म्हणजे बेजिकली यें चड यूज जाता हा तें एक आनी

फस्ट एड हय फस्ट एड नॅक्स्ट

नॅक्स्ट वीक फस्ट

त आनी डॅमॉन्स्ट्रेट तें जालेंच पूण तेंकां सांगपाचें बी तुमी कोरून दाखया म्हूण

हा ओके हा वय